डाक टिकट पहलेके जमानामे तऽ एक रूपैआ नहि छलैया कम रूपैआ छलै किछु पायमे भेट जाइत छलै एकटा डाक टिकट आब जेना जेना लोक प्रोग्रेस केलक उन्नति भेल जाइत छै तेना तेना तऽ पाइओ कौड़ी बढ़ल जाइत छै एकटा डाक टिकट लेब तऽ आब एकटा रूपैआ लै छै आ पहिले तऽ चौअन्नी अठन्नीमे डाक टिकट एकटा भेटैत छलै आब जयटा लेब एकटा लेबै दूटा लेबै तऽ दूटा रूपैआ लेब तऽ दूटा डाक टिकटके तीनटा रूपैआ देबै तीनटा डाक टिकट देत एनाहिते आब जेना जेना बढ़ेने जेबै डाक टिकट ततेक रूपैआ लेत